हमर गामके किछु रोचकर बात ई छै कि हम जे बतेने छी जे मतलब हमरा गाममे ढीली छै ओहि ढीलीपर किछु आदमीके सोना भेटलै किछु भेटलै हँ जाहिसँ ओ किछु टाका बहुत धन अर्जित कयलखिन हँ ओहिके लालचमे हमरा गाँवके किछु आओर आदमी ओहि जगहपर जाइ छै सोना खोजै लए जेना पानि पड़लै पानि पड़ैके बाद माटि धसै छै जमीन अलगै छै तऽ अन्दर सँ किछु चीज निकलै छै बाहर तऽ ओहिमे किछु आदमी छत्ता लए कऽ जाइ छै ओकरा सोना चाँदी खोजै लए आओर ओकरा बादसँ आइ तक ककरो किछु नहि मिललै हँ जकरा भी कोनो सोना चाँदी मिललै हँ ओकरा अचानकसँ मिललै हँ तऽ ई हमरा गाँवके रोचकर बात छै कि लोग जाइ छै सोना चाँदी खोजै लए ओकरा अभी तक किछु नहि मिललै हँ आओर रोचकर रोचक बात एकटा आओर छै जे हमरा गाँवसँ तीन चारि किलोमीटर दूर तिलेश्वर स्थानमे एकटा बाबा तिलेश्वरके मन्दिर छै ओहि जगहपर किछु साल बहुत साल पहिने जे गाय अपने आप दूध दए लगैत रहै जतऽ भगवान तिलेश्वरके अथि छै मूर्ति छै शिवलिङ्ग छै ओतऽ दूध दए लगैत रहै तऽ ओकरा जब गाय चरवाहा सब देखलकै जे गाय किआ दूध दै छै तऽ ओतऽ बादमे ओकरा कोड़ल गेलै तऽ शिवलिङ्ग निकललै तऽ ओकरा मन्दिर बना देल गेलै आओर हमरा गाँवमे कोनो एकटा खास आदमी बहुत फेमस आदमी जे भेलै ओ गुल गुल मुखिया भेलै ओ गुल गुल मुखिया नहि रहै गुल गुल अवस्थी रहै बादमे अगर कोई मुखिया बनि जाइ छै तऽ ओकरा मुखियाके टाइटलमे लोग बुलावै लागै छै गुल गुल अवस्थी रहै जे बहुत पावरफुल आदमी रहै ओ हमरा क्षेत्रके बहुत फेमस आदमी रहै ओकरा बारेमे हम जानै छियै बाद बाकि हमरा ओते अपना क्षेत्रके बारेमे ओते हमरा जानकारी नहि छै